सिंधी भाषा जो नालो सिंध नदीअ जे नाले ते रखियो वियो आहे असांजी सिंधी भाषा घणे भाॻे ॿियनि भाषाऊनि वागुंरु वसियल आहे सिंधी भाषा जा माण्हू सॼे भारत में वसियल आहिनि सिंधी भाषा जी वर्ण माला में ॿावनजाह अखर थींदा आहिनि सिंधी भाषा असांजी माद्री ॿोली आहे पहिरें जे ज़माने में सभु माण्हू पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ सां ई सुञाण प थींदी हुई पर अॼु जो ज़मानो बदिलिजी वियो आहे अॼु जे ज़माने में सिंधी ॿोलीअ जो मुल घटिजी वियो आहे अॼु जे ॿारनि खे सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण कोन थी अचे अंग्रेजी ॿोली जेका फ़िरंगियुनि जी ॿोली आहे हुनखे वधीक मान ॾियो थो ॾिनो थो वञे जॾहिं ॿार ऑफ़िसुनि या बैंकुनि में इंटरव्यू लाइ वञनि था त उहे माद्री ॿोलीअ सां सुञाण प नथी थिए बल्कि अंग्रेजी ॿोलीअ में ई सुवाल जवाब पुछिया वेंदा आहिनि असांजी माद्री ॿोलीअ खे पहचान बचाइण ॾाढो ज़रूरी आहे हिन लाइ सभिनी सिंधियुनि माण्हुनि खे घणी कोशिश करिणी आहे असांखे घर में सिंधी ॻाल्हाइण खपे ऐं सिंधी ॾिण वार संस्कृत जे बारे में ॿारनि खे ॼाण ॾियणु खपे असांजी माद्री ॿोली लाइ आख़िरि में इहो ई चई सघंदासूं